नमस्कार भैया जी बढ़िया कोई पहाड़ी इलाका बताओ भैया जहाँ पहाड़ वहाड़ हो कम पैसे में हम पहुँच जाए वहाँ कहाँ पर कहाँ हाँ नहीं निकल जाएँगे कितना खर्चा आएगा

और रहने वहने का अच्छा मैं अगर अपनी अपनी गाड़ी अपनी गाड़ी से मैं जा रहा हूँ तो कितना टोटल खर्चा पड़ेगा अच्छा पहाड़ वहाड़ घूमे होंगे वहाँ पर पहाड़

हाँ तो मैं वहाँ हाँ नैनीताल जाना चाहेंगे हम

हाँ वहीं हमें घूमने घूमना है

मैं सोलो जाऊँगा सोलो जाऊँगा सोलो अकेले

हाँ नैनीताल जाना है हाँ नैनीताल वगैरह ठीक ठीक है नमस्कार